अच्छा हून किसान कि भाई समझो ना की परेशान न किश करसान इस गल्ला परेशान न के दिक्खो इन्नी मैह्नत करदे करसान उं'दियां बुहाइयां बाड़ी दी बुहाइयां बीऽ इन्ने मैह्ंगे हैल इन्ने मैंह्गे ते इन्नी मुशकल कन्नै भी उ'नें फसल बगैरा लानी इन्नी मैह्नत करनी ते जेल्लै लॉस्ट ना केह् आखदे उं'दा एह् निकलदा कनक होई जां कोई बी चीज फसल लाई दी होऐ ओह् निकलदी उं'दे रेट गै घट्ट न भी रेट गै नेईं रेट निं होङन ते उ'नें किसानें केह् फायदा इन्नी मैह्नत करने दा ते केईं लोक हैन बी एह् इ'यै फॉर्मर अपना कम्म करदे फसल बूह्टा लांदे सब्जियां लांदे कोई होर अपना इ'यै कारोबार रक्खे दा भई मतलब बाड़ियें गी लाना ते ते ओह् उं'दा रेट गै निं बनें ते उं'दी जेल्लै समझो कि बेचने दी बारी आई ते ओह् कक्ख बी फायदा निं होऐ ते किसी ओह् करना भई कैसी लानी फसल भी ते इस्सै गल्ला करसान परेशान न ते किसानें दी एह् निं कि भई गौरमेंट नै ओह् थोह्ड़ी मदद करनी चाहिदी उल्टा उ'नेंगी एह् निं आखना जेल्लै उं'दे इ'यै फसल बेचने दा जां कोई उं'दा कमाई दा टैम होंदा ते ओह् रेट गै घटाई ओड़दे ते भी ओह् कि'यां कुसै नै तुसें देनी निं ते इन्नी मैह्नत करनी अपनी जिंद लाइयै ते लॉस्ट च कक्ख बी नफा निं होएआ उ'नेंगी ते उ'नें भी कैसी करना ते किसान ते इत्तै गल्ला परेशान न ते जि'यां हून असें एह् लाई दी ऐ मक्कां राही दियां मक्कां इन्नी मैह्नत कन्नै पैह्लें ट्रैक्टरे दी बुहाई देओ ते भी ओह् बीऽ आंह्दा मुल्लें ते भी हैल पाया ते हैल पाइयै भी द'ऊं द'ऊं गोड्डियां दित्तियां जां भी उ'नें ई हैल दित्ता ते भी मक्कां शैल ते जेल्लै समझो फसल तेआर होने ई आई ते ढेही हवा चली बरखा पेई ते ढेही ते सड़ी गेइयां तुस दस्सो की किन्ना नुकसान ऐ ते भी किसान नै परेशान निं होना ते केह् होना ते उ'नेंगी कोई बी फायदा निं होंदा कुसै बेल्लै ते उं'दी जेह्की सारी खेती ऐ ओह् खराब होई जंदी ते भी ओह् कि'यां समझो उनें' जेह्का डिपैंड गै जेह्का मतलब ऐ गै एह्दे पर ऐ आस ऐ की में एह् लाए दा त्यार ऐ बेची बटाह्ङ कोई बी अपना कारोबार ऐ अग्गें चलाह्ङ ते एह् नुकसान होई जा उसी ते उ'न्ने केह् करना भी दस्सो तुस इन्ना अगर उ'नें दस्स ज्हार रपेआ लाया ते जेह्की फसल ही कुतै जेल्लै त्यार होई ढेही जां हैन पेई ते बरखा नेईं होने करी जि'यां साढ़ी मक्क गै इस बारी ऐ गै नेईं ते जेह्कियां मक्कां हियां ओह् ढेहियां ओह् सड़ी गेइयां ते उं'दे ओह् बूर निकली गेदे दस्सो हून असें केह् करना इन्नी मैह्नत करियै ना असेंगी फसल थ्होएआ ना असेंगी नाड़ थ्होएआ नेईं घाऽ दा फायदा होएआ ना किश ते ते इ'यां गै आखनी कि भई एह् किसानें नै ऐसा निं जेह्के फॉर्मर होंदे उं'दी सारें दी ना मदद करना चाहिदी ते जेह्के गौरमेंट नै करना चाहिदी सगुआं ते इं'दी सुपोर्ट करना चाहिदी कि एह् फसल लाओ बाड़ी जां किश चीज दी कमी ऐ केह् भई एह्दे ई खाद बगैरा ऐ केह् पौंदी ऐ भाई ओह् अस दिन्ने आं तुस सब्सिडी लेओ जां बीऽ बगैरा दिन्ने आं जां उं'दी सुपोर्ट करना चाहिदी उं'दी मदद करना चाहिदी एह् नांऽ दी गै बेचारे मैह्नत करन ते लॉस्ट बेल्लै जेल्लै फसले दा टैम होऐ ते उ'ऐ गल्ल कक्ख बी नेईं ते भी किसी कुसै नै करना किसी कुसै नै बाड़ियां राह्नियां बाह्नियां किसी ओह् केईं बारी दिक्खो आं सब्जी लाई दी होंदी कोई होर जि'यां हून टमाटर गै दिक्खो किन्ने मैंह्गे हे पिच्छें ते जेल्लै हून बरसांती दिक्खो आं लाये ते सारे गै सड़ी गे कक्ख निं ते जेल्लै हून अग्गें सूहै जेल्लै त्यार गर्मियें दे दिनें साढ़े इत्थै टमाटर बड़े होंदे न ते उसलै टमाटरें दा रेट गै कक्ख निं सड़ी जंदे न ते भी दकानें पर बी सस्ते ते इत्थै बी सस्ते ते उ'नेंगी नुकसान गै होंदा ते भी फॉर्मरें गी नुकसान गै ते इ'यां आखनी मतलब इ'यां गौरमेंट नै कोई ऐसी दोआई देनी चाहिदी जेह्दे कन्नै कीड़ा लगदा ते कीड़े कन्नै दिक्खो आं असें ई इस बारी सब्जी कक्ख निं होई किश सब्ज़ी निं भिंडियां राही दियां हियां भट्ठे राहे दे हे उ'नेंगी कीड़ा ई लग्गी गेआ ते कद्दू लाए दे हे ते उं'दी बेलें ई फल बड़ा पेआ ते सारे गै सड़ी गे ते किश बी निं ते दिक्खो इन्नी मैह्नत करने दे बाद कक्ख बी निं होऐ ते भी कैसी मैह्नत करनी ते भी करसानें ते परेशान होना गै ते में आखनी आं कोई अच्छी सुविधा होनी चाहिदी फॉर्मरें गी सुपोर्ट मतलब कि मदद करना चाहिदी भई एह् इ'यां निं इ'यां एह्की फसल इ'यां निं इ'यां लाओ एह्की ते इ'यां लाओ ते जेह्के ते कीड़ा लगदा जां कोई होर इं'दी बमारी लग्गी जंदियां ते इं'दी दोआई होना चाहिदी ते एह् समझो जेह्की छिड़काव करी ओड़चै ते छेड़कुचै कि भई एह् कीड़ा निं लग्गै जां जां कोई होर जि'यां एह् हून एह् कीड़ा चलै दा जि'यां समझो लाल नेह् कीड़े चले दे इत्त सूहे इन्ने लाल कीड़े चले ओह् कोई नमीं गै वैरायटी आई कोई नमीं गै ते उ'नें कक्ख निं छुड़ेआ ना कोई मरचां दा बूह्टा छुड़ेआ जां कोई भिंडी दा जां कोई होर तोरी कद्दूं जो असें लाए दा साग मक्की दियां पट्ठियां खाई ओड़ियां सारियां इयां मतलब कि सुराख जन होई गे ते एह् ऐ की अजकल पता निं जि'यां इन्सान गी बमारियां लग्गा दियां ते इन्सान गी एह्दे कोला जैदा लग्गा दियां ते कि'यां जिसनै इन्ना खर्चा कीता दा होऐ ते अग्गें फसल निं होऐ ते उ'नें केह् करना ते अमीर बी इ'यै कि असें फसल बूह्टा लाए दा ते एह्दे पर गै डिपैंड कि भई अस साढ़े इ'यै भई फसल ऐ भई साढ़े ते शैल निकली जंदा ते अग्गें साढ़ा बी रुजगार निकली जंदा ते साढ़ा टैम शैल निकली जंदा ते जेकर साढ़ी फसल गै निं होऐ ते भी कि'यां हून टैमें पर पानी बी लोड़चदा फसल लाई दी धान लाएदा ते हून बरखा पेई ते सारे नाज़ रुलै ते पानी गै बंद होई जा एह् कूह्लां पानी आह्लियां उ'ऐ गै टुट्टी दियां ते हून दस्सो पानी निं ते धान फलने दा टाइम ऐ ते इसलै फसल साढ़ी त्यार मतलब निस्सरा दी ऐ ते ओह् निस्सरनी निं जेल्लै पानी निं थ्होग ओह् फसल जेह्की बेकार होई जानी ते दस्सो फॉर्मर कि'यां बचना ओह्दी मैह्नत कुत्थै गेई ते उसलै कि'यां इन्नी तत्ती धुप्प होंदी ऐ ते कि'यां बाड़ियां पैह्लें बित्थलां देओ ते भी उं'दी बाड़ी खनेई करो ते भी उ'नेंगी भरून शरून करो ते आड़ियां करो ते भी उ'नेंगी ते दंदाल लेइयै शैल ते भी दंदाल लाना जेल्लै भी बी किन्नी धुप्प होंदी ते किन्ने बंदे होंदे लाए दे ते भी ओह् जेल्लै लाइयै ते भी एह् जेल्लै लॉस्ट बेल्लै एह् स्हाब कताब होऐ निस्सरने बेल्लै पानी दियां हून कूह्लां त्रुट्टियां ते हून इं'दा केह् नुकसान होना फॉर्मर केह् करन फॉर्मरें परेशान होना उ'नें इन्ना खर्चा कीते दा ते तुस दस्सो आं पैह्लें कि कि'यां उं'दा गुजारा होना ते फॉर्मर परेशान निं होना ते केह् करना ते में इ'यै गल्ल चाह्न्नी कि एह् फॉर्मरें दी सुपोर्ट करनी चाहिदी ते उं'दा जेह्का फसल बगैरा निकलदा उं'दी मतलब रेट शैल होना चाहिदा ते उं'दा जेह्का अपना बी कारोबार चली सकै की ते इस्सै गल्ला असें उम्मीद बास्तै लोक फसल लांदे की साढ़ा बी किश बनै ते ठीक ऐ